प्रणाम प्रणाम की हाल छै यौ बहुत दिनक बाद देखलहुँ अरे हँ ई बात तऽ छहियै ठीके किए अहाँसभके हँ हँ अहाँसभके मधबनी वला मे एहन कोनो संस्था नहि छै जे मतलब ओ आगू तक आनि सकैया अच्छा अच्छा हँ हॅं हमहुँ ओतऽ सँ खेलायल छी हँ हॅं नहि से बात तऽ छै अहाँसभके सरकारी कोनो योगदान अखन तक नहि भेटल की बुझाइया मिथिलाके

अच्छा अच्छा हँ हॅं अच्छा अच्छा तऽ ई बातके तऽ हम चाहबै जे मतलब अहाँसभके केना फयदा पहुँचै जे सभ क्रिकेट क्लब वला छै या कोनो स्पोर्ट्स क्लब छै जे अहाँसभके जे ओतऽसँ हटाके ई बात हम जरूर बुझै छी जतय ओतऽ टैलेंट छै यदि हुनकासभके अवसर भेटल जाय तऽ ओ बहुत अवसर आगू तक जा सकैया ई बात तऽ छहियै तऽ मेन गप भऽ जाइ छै की धरातल पर हँ हँ जी जी अच्छा हँ हँ हँ हँ हँ से बात तऽ छहियै नहि नहि से तऽ छहियै आओर इहो बात छै जे एहिठाम मानि लिअ जे कोनो एहन प्रकारके पदाधिकारी स्पोर्ट्सके बीचमे नहि रूचि रखै छथिन तैं दुआरे ई कारण होयत हैत तऽ ई बातक अहाँके जे समस्या अछि तेकरा हम छै जे जरूर जे से कनि हम आगू पहुॅंचबियै जे अहाँसभके बहुत जादासे जादा एकर फयदा भेट सकैया जी जी हँ हँ जी हँ हँ हँ ई बात तऽ छीहे हँ नहि ई बात तऽ छहियै जे मतलब जाबैत तक ओकरा अगुलाक रास्ता नहि भेटैते ताबत तक स्पोर्ट्स पर्सन की आगू नहि भऽ सकै छै तऽ ई बात तऽ हँ हँ हँ हँ एकदम एकदम ठीक ठीक ठीक धन्यवाद